ہمارے ہمارے خاندان میں بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے خاندان میں ہم چھ جنے رہتے ہیں ہمارے دو بہنیں ہیں دو بھائی ہیں اور ممی رہتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو بھی یعنی کچھ بھی ہیلتھ خراب رہی کچھ رہا تو بہت فکر کرتے ہیں اور میرے دوست بھی بہت اچھے ہیں میرے بر ڈے پر وش کرتے ہیں مجھے پہلے وہ لوگ ہی وش کرتے ہیں اور فیملی میں خاندان میں سب اچھے ہیں سب اطلاع کرتے ہیں اچھی باتیں سکھاتے ہیں خان یعنی رشتے دار رشتے دار بھی بہت اچھے ہیں گھر کے پاس کے کچھ بھی اچھی طرز پکوان پکائے تو بھیجتے ہیں